नमस्कार अच्छा फर्नीचर हाँ तो है फर्नीचर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं अच्छा अच्छा है जैसे सोफा है तो सोफा का जैसे है बीस हज़ार है तीस हज़ार है पच्चीस हज़ार है इस हाँ इससे नीचे नहीं है टेबुल जो है टेबुल चाहिए तो टेबुल जो है हज़ार रुपये आठ सौ रुपये अपन बारह सौ ऐसे ही करके है उसमें है हाँ हाँ चेयर तो मेरे पास है मतलब तीन चार किस्म की चेयर है हाँ तो जो तीन चार किस्म के चेयर है तो मतलब जो आप पसंद करेंगे उसका वैसा हाँ हाँ लकड़ी की भी है हाँ वह जैसे सागौन का हुआ सागौन हाँ सागौन का है मेरे पास और यह सेखुआ का है शीशों का है हाँ तो तो थोड़ा महँगी पड़ेगी हाँ हाँ अलग अलग रेंज का है हाँ सागौन का जो है आपको दो हज़ार पच्चीस सौ के नीचे नहीं मिलेगा हाँ हाँ हाँ सौ दो सौ तो कम बेस ही लगा रहता है उतना तो कम हो ही जाएगा उतना तो कम हो जाएगा हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ टेबल भी है टेबल भी है हलो हाँ जै ठो चाहिए को जो कौन कौनसी चीज़ चाहिए आप मेरी दुकान पर आइए और ऑर्डर दे दीजिएगा हम बनाकर रखा रहेंगे और जो आप जब इच्छा हो अपना ले जाइएगा आप हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो ठीक है हम अपना काम लगवा दे रहे हैं जो जो आप बोले हैं मैं काम लगवा दे रहा हूँ और बनवा दे रहा हूँ और आप आइएगा ठीक ना ठीक है नमस्क